آج دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا ہے آج ہر کام مشینوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے انسان اب بہت ڈیجیٹل اور ایڈوانسڈ ہو چکا ہے آج دنیا میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اور جو تبدیل نہیں ہوا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے جب میں چھوٹا تھا تو گھروں میں سل سے مسالے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے جاتے تھے جھاڑو سے صفائی کی جاتی تھی ہاتھوں سے روٹی بنائی جاتی تھی گھڑے کا پانی پیا جاتا تھا لیکن اب مسکر سے چٹی پیسی جاتی ہے واشنگ مشین سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں واکیوم کلینر سے گھر کی صفائی کی جاتی ہے روٹی میکر سے روٹی بنائی جاتی ہے اور فریج کا پانی پیا جاتا ہے اور ایل پی جی گیس سے کھانے بنتے ہیں اور اب موبائل فون بھی آ گیا ہے اسی طرح سے دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے